आङो अमाबो फिसियो दाउबो फिसियो अमा दङ आं बाजारनिफ्राय लाबोयो लाबोनानै बिदिनो फिसियो अमाखौ माथाम माब्रैसो दं बुन्दि मानै दं बुन्दा माथाम दं ओमफ्राय मानै मानैया बुन्दिमोन दा मासे मा बुन्दा माथाम माथामाव मासे फानबाय आं अमाखौ ओमफाय मासे माब्रैया दं ओमफाय दा आं फाननानै बिदिनो फैसाखौ आं माबासो मोनदों आरोसै उनावहाय मासे फाननानै आरो मासे फानबावनो नागिरदों बे फाननानै मानै फाननायजों बिदिनो फन्सास सायट हाजारसो दं आरोसै फैसाया अमा फाननानै ओमफ्राय दाना अमायाथ' बिदिनो फानो फाननाया फाननायालाय ओमफ्राय दाना अमाखौ दोन्थ'बाय दे आरो दा दाउ दं दाउआ बिदिनो सयथासो दं आरोखि दाउआ दाउला खासि दं माब्रै माबासो दं आरोखि ओमफ्राय जो दा दैनो नागिरबावदों माथामा जोख्लि दङ ओमफ्राय माखासे बेबादिनो इसे रुथु थु जाबाय बेखौ फाननाय नागिरबावदों आं दङ दाउआ द्लामनो अमाबो दं दाउबो दं दाउखौ खेथि खामानामा दाउखौ माबाना जायो आं दा फिसिनानै दाउ अमा फिसिनानै बिदि जायाबानो बहाथो मोनजानो दाउ अमा फिसियाबानो जों बर'फ्रा बेनोसै आरो आंना दा अमा दाउ फिसिनाया